अच्छा प्रणाम अच्छा नीकेँ रहू नीकेँ रहू अच्छा हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँहँ देब ई नमामि गङ्गे जे छै से बड्ड सुन्दर उपयोगी आ ई आवश्य आवश्यकतानुसार ई भारत सरकारके जे छै से आँखि खुजलै एहि पर जे कि बहुत पहिने ई कार्यक्रम बहुत पहिने भऽ जयबाक एकर जे छै उत्थान भऽ जयबाक चाही छलै मने खुजलै तऽ खुजलै तऽ कने ई कार्यक्रमके तऽ कने उपस्थापन भेलै अबेरके मुदा जखनहि भेलै जखनहि उठी तखनहि प्रात तऽ तऽ भेलै तऽ ई जे छै कार्यक्रम बड्ड नीक छै बहुत ठाम जे छै से गङ्गा जे छै से हिमालयसँ गङ्गोत्री पहिने तऽ गङ्गाके उत्पतिए जे छैन्ह से भगवानके भगवान वामन विराटके चरण कमलसँ उत्पत्ति भऽ कऽ आ ओ जे जे ओ छै से ध्रुव लोकसँ होइत सप्तर्षिसँ होइत शिवलोक आ चन्द्र लोकसँ होइत ब्रह्मलोकपर खसैत हिमालय बाटे गङ्गोत्रीसँ अबैत आ गङ्गोत्रीसँ जे छै से गोमुख गङ्गोत्री हरिद्वार होइत मध्य भारत होइत आ जे छै मि मिथिलाके दक्षिण होइत मिथिलाके दक्षिण होइत बङ्गालक खाड़ीमे जे छै से मिल जाइत छथि तऽ एहिमे जे छै से सफाइ जे भऽ रहल छै नीक जँका बहुत बहुत दूर धरि तऽ एकर जे सफलता भेलैए किन्तु जे एहिमे एहिमे मात्र सरकारे टाके योजनासँ की अभियानसँ कार्य बनयवला नहि छै हमरा लोकनि प्रत्येक व्यक्तिके जेना हम जे छै से गङ्गा घाटक पुरोहित थिकहुँ तऽ हमरा तऽ एहिपर तऽ हमर तऽ हमहूँ ध्यान रखैत छी कि जे हमर एहिठाम जे गङ्गा गङ्गा हमर माता थीक अपना भारत भारतवर्षमे नदीकेँ माताके उपमा देल गेल अछि मातासँ उपमा कयल गेलनि अछि तऽ जे छै से ई माता जेना माता हमरा जे जन्म देलनि दूध दूधकेँ पियाके एतेक टा बनेलनि सएह गङ्गा माताके गङ्गाजलसँ हम निरोग होइत छी स्नान ध्यान आदि सभटा करैत छी तऽ हमर ई गङ्गा माता ठीके अमृत जल प्रदान करैत छथि तऽ हमहूँ ध्यान रखैत छी जे सफाइ कर्मचारी नीक जँका सफाइ करैत होथि जेना अहाँ हँ हँ जँऽ जेना अहाँ

हँ जेना व्यक्तिगत रूपसँ अहाँ बड्ड सुन्दर अहाँकेँ देखैत छी चरित्र अहाँ बड्ड सुन्दर उत्साह पूर्वक करैत छी लेकिन किओ किओ व्यक्ति एहनो किओ किओ व्यक्ति एहनो छथि जे सरकारक द्वारा जे छै से एकर किछु जे उपलब्धि प्राप्त करैत छथि आ लोकके देखा कऽ सफाइ करैत छथि आ लोक जखन चलि गेल तखन अन्ठा देलनि ऐहिमे जे से नहि से नहि हेबाक चाही आ एहिमे हमरासभ गङ्गा स्नाइ जे छी व्यक्ति जे बाहरसँ गङ्गा स्नान करय अबैत छी अपितु जे ओहिठाम रहैत छी जे ओहिठाम दाँतमनि कऽ कऽ ओहीठाम फेँक फेँक दैत छियै ओहीठाम हँ ततबए नहि जे छै से शौच बाध्य भूमि ओहीके लग पासमे चलि जाइत छी शौच ओहीसभमे करऽ लगैत छी ततबहि नहि ईसभ